हेलो हाँ नमस्कार जी हाँ भैया वो खराब तो नहीं होगा ना आइस क्रीम हमारा

आन जी हाँ वही हाँ उसी कारण से भी पूछ रहे हम कि वो खराब तो नहीं होगा तो भैया आपको कितना टाइम लग जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा हाँ नहीं नहीं हम तो वेट तो कर ही रहे हैं अब और जी हाँ हाँ आप कॉल कर देना हम कॉल रिसीव कर लेंगे